आजकल बाइक का चलन तो वैसे तो कम है लेकिन एक शादी व्याह में लोग मांगना ज्यादा पसंद करतें हैं वो चाहते हैं कि फ्री की मिल जाए ताकि हमें चलाने में आसान रहे भले ही घर में पैसा हो ना हो लेकिन बाइक चाहिए उसी तरीके से कार चाहिए भले रखने की जगह हो न हो लेकिन वो दिखाने के लिए केवल कि हमारा इतना इतना स्टैण्डर्ड हमारा अपना है हम समाज पर किसी किसी किसी तरीके से अपने को कमजोर ना दिखाई पड़ें तो बाइक खरीदना तो आसान है लेकिन उसको रख कर के उसका इस्तेमाल करना या उसके बारे में सोचना और अपने को उसमें सम्मलित कर लो तो उससे दिक्कत ये होती है कि फालतू पैसे खर्च खर्च बढ़ जाता है उस खर्चे को बचाने के लिए आपको इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए ताकि आप आराम से अपनी जिंदगी गुजारें ये बाइक वाइक तो कुछ नहीं जे आप पैदल चलने में मजा आएगा उतना कोई बाइक या गाड़ी से चलने में मजा नहीं देखने में जरूर अच्छा लगता है कि कार में बैठ कर जा रहे हैं बाइक पर बैठ कर जा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं है या तो आप शुरू से इस तरीके से रहे हों तो अच्छा लगता है लेकिन बीच बीच में इस तरीके से हम तो नहीं समझते और न ही ये समझते हैं कि हाँ ये सही है कि करना जो है बेवकूफी है और बाइक आइक से हमेशा कोशिश ही करनी चहिए बाइक से दूर रहें अननेसेसरी खर्चे तमाम बढ़ जाते हैं बाइक से दुनिया भर का सोच लीजिये आप हम ये चाहते हैं कि भैया बाइक आइक से दूर रहो और अपना काम जितना पैदल चल करके हो सके उतना करो हालांकि समय जरूर लगेगा पैदल चलने में बाइक से थोड़ा टाइम बचत होती है लेकिन बचत कितनी होगी वो बचत के अलावा उसमें खर्चा कितना हुआ कि देखिए बचत नहीं होती है उसमें बल्कि खर्चे ही ज्यादा होता है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये बाइक वाइक चीजें जो हैं ये हमारे समझ से बाहर हैं वैसे हालांकि एक बात जरूर है कि भ्रमण करने में तो आनंद आता है अब उसे भ्रमण करने में जैसे आपको पैदल जाने में थोड़ा टाइम लगेगा और बाइक से ये है कि आप पूरे दिन भर में आप पूरा भ्रमण कर सकतें हैं किसी शहर में गए तो कहना भाई यहाँ कौन कौन सी हिस्टारिकल चीजे हैं इनको देखना है तो आप बाइक से तो जल्दी ही पैदल चलने में पूरा दिन लग जाए फिर भी आप उन चीजों को नहीं देख पाएंगे